अहाँके जे हम खाना लए ऑडर केलहुॅं होटलमे से हमरा एते खाना चाही अहाँ खाना आनैमे एते लेट किए कए देलियै एते लेट केलियै हमरा दू चारिगो मेहर मेहमान आयल तायल से आदमी ईन्तजार कए कऽ चलि गेल जब हमरा ईन्तजार कए कऽ मेहमान चलिए गेल तऽ खाना अहाँ जे लेटसँ भेजलियै जँ खाना लेटसँ भेजलियै अहाँ खाना जे देलियै बसिया खाना लए कऽ जे दए देलियै अगर ओ खाना जे खैतै रहए दूगो दूगो चारिगो मेहमान तऽ अहाँके शिकाएत करितए तऽ ओ शिकायत हम अहाँके बोलितहुॅं मालिक के तब तऽ मालिक अहाँके कि कहितए रहए अहाँ एते लेटके खानो भेजलियै ताहिमे अहाँ बासी खाना लए कऽ दए देलियै हूँ से ई काम नहि ने भेल नीक तऽ अहाँके हम शिकाएत हैया बोलि रहल छी फोने पर हम बोलि रहल छी मालिकके हम कहि रहल छी अहाँके से अहाँ एते लेट कऽ देलियै खाना भेजैमे आ एते अथी कए देलियै हमरा चारिगो पाँचगो मेहमान आयल छल हम खानाके ईन्तजार केलहुॅं आर्डर दोसर खाना हमरा बना कऽ दिअ नहि तऽ पैसा देलहुॅं कि अहाँके कि देलहुॅं झुटकी देलहुॅं हँ नहि दोसर खाना बनाए कऽ देबै तऽ हमर पैसा वापिस करब अहाँ लेलियै किया फेरसऽ हम खाना बना कऽ भेजब अहाँ तऽ रिस्क लेलियै से हम खाना बना कऽ हम भेजब आ जँ खाना नहि भेजलियै अहाँ खाना देलियै खराप तऽ हमरा पैसा वापस करु ने तऽ ताजा खाना बना कऽ भेजु ने तऽ मालिकके शिकाएत बोलै छी तब तऽ होयत ने ठीक तब केते बुरा लगत हमर दू चारिगो मरो मेहमान चलि गेल घुमि कऽ जकरा लए हम खाना ऑडर देलहुॅं से मेहमान हमर चलि गेल तऽ ओ खाना लए कऽ हमरा होयत की अहाँ एते लेट कऽ देलियै आबैमे तऽ किया केलियै आबै मे एते लेट